पहिलेके खेती बारी अबकीके खेती बारीमे बहुत अन्तर है पहिले बैलगाड़ी छलै ओइसँ खेत उत सब जोताइ छलै हल छलै आब ट्रैक्टर सब ट्रैक्टर सब आ गेलै अइसँ जोताइ छै पहिले

एलै मशीन दौनी करैवला मशीन हर चीजके एगोके मशीन आ गेलै रोपैवला काटैवला सब चीजके एगोके मशीन आ गेलै पहिले बैलगाड़ी छलै पहिले आदमी सब आदमी सब अपना मेहनत अथीपर अथी करै छलै आब आब आदमी सब कुछो नहि रहलै आदमी खेतीके बारेमे सब मशीनके रहै छै

पहिले जहाँ दौनी करैके लेल लोग काटिके घरे लाके सूखबै छलै आबके बैलसँ दौनी करै छलै ओकर चढ़ाके आब तऽ मशीन आ गेलै अभी एक घण्टामे दौनी औनी सब चीज हो जाइ छै घरो धान लअ आयल पहिले चारि दिनमे दौनी होइ छलै बैलसँ सूखा पहिले ओकरा सूखेलक अच्छासँ तैके बाद तैके बाद ओकरा पूरा सूखि गेल तऽ बैलसँ अथी करेलक तब ओकरा सबके हटेलक पहिले भूसा उसा नहि बनै छलै आब भूसा उसा तऽ भूसा बनै छलै ओहेन नहि बनै छलै जेहन भैंसी अबरी खाइ छै इहे अन्तर है अभी के आओर अभीके अथीमे